हमरा गाँवके स्थिति अत्यंत खराब अछि की कहब एतऽ झगड़ा होइत रहै छै तऽ पुलिसके जँ सलाह लै छी तऽ पुलिस नहि आबिके अथी करैत रहै छै नहि आबय लए चाहैत रहैत अछि आओर रोडसब सेहो अत्यंत छै खराब पूरा रोड खराबे अछि आओर झगड़ा जँ मतलब होि तऽ सुलझाबैके अत्यंत अपनेमे प्रयास करैत रहै छी लेकिन नहि मानै छथि तैयो झगड़ा करैत रहै अछि झगड़ा करैत रहै अछि आओर पुलिससँ सलाह लै छी तऽ कोर्ट कचहरी मतलब कहैत छियै मतलब आबैके मतलब पुलिस सब नहि आबय लए तैयार होइत रहै छथिन फोन सेहो करै छियनि आओर कहै छियनि जे आबै लए तऽ नहि आबैत रहै छथिन आओर जँ आबय लए मानू तैयार होइ छथिन तऽ एतुका गाँवके स्थिति अत्यंत खराब छै रोड सड़क सब खराब छै आयल मतलब आयले नहि होइ छै पुलिसके केना की औथिन से गाड़ी जाममे फँसि जाइ छनि तऽ ट्रेफिक रहय छनि तऽ नहि आयल होइ छनि हुनका सबके ओसब जाबे आबय छथिन ताबत एम्हर बहुत रास खून खराबा भऽ जाइ छै की कहब अत्यंत खराब छै गाँवके स्थिति झगड़ावला अत्यंत खराब छै पता नहि ई सर कहिया बदलथिन जे किछु पता नह चलै छनि एतेक बुझियौ हरदम खाली झगड़े होइत रहत आओर हर पुलिसके जहन इन्फोरमेशन करै छियै ताबत ओ सब अपनेमे लगै छथि मारि पीट कए कऽ झगड़ा सुलझा लेथिन